ई भारत सरकार द्वारा छोट छोट उद्योगके लिये जे छै काफी बढ़िऑं बढ़िऑं योजना मुद्रा लोन आओर ई तरह केर योजना समय समय पर अनबाक प्रयत्न करैत अछि आओर ई मे योजना काफी सफलतापूर्वक अपन देशमे जे छै लागू भी होइत अछि आओर जेना योजनाके काफी लाभ भी उठाबैत अछि बहुत ब्यक्ति आओर हम मानै छी की ई तरहके योजना काफी सकारात्मक जे छै ई ऊर्जाके एक प्रवाह करै छैनि समाजमे किएकि देखियौ सबसे बड़का बात होइ छै की की सबके तऽ रोजगार नहि मिलैत अछि सरकारी नौकरी भेल प्राइभेट नौकरी भेल सब तऽ जे बेरोजगार अछि सरकार हुनका लेल जे मुद्रा लोनके व्यवस्था कयलक या अभी समूह चलैत अछि महिला समूह छथि जीविका छथि कत्तेक देखियौ कत्तेक मदद एकरा सऽ मिलैत अछि समाजमे जे छोटा तबकाके लोक छथि हुनका मानिके चलू कि कोनो बिजनेस खोलैके मोन छै तऽ मुद्रा लोन लए कऽ कोनो छोटा उद्योग किसान मानि कऽ चलू कि हुनका हुनका जे छै खेत अछि लेकिन आब जेना मानिके चलू की आब मछली पालन मतस्य पालनमे हुनका जरूरी अछि ओकरामे कमाइ अछि ओतय सऽ ओ जे छै सरकारके द्वारा जे छै लोन लऽ कए ई मतस्य योजनाके तहत कोनो आबै छै तऽ ओकर इस्तेमाल कऽ कए ओ मतस्य पालन कऽ कए भी आपन आयमे वृद्धि करत करएके प्रयास करैत अछि आओर आब मानिके चलू की केओ आब साग सब्जी लगबै लए आब साग सब्जीके व्यापार करैत अछि केओ किसानके जरूरत अछि तऽ सरकार द्वारा ओ लोन भी उपलब्ध अछि तऽ ओ लोन लऽ कए ओ साग सब्जी उगाबैत अछि ओकर मार्केटमे जा कऽ बजारमे बेचके काफी बढ़िऑं आय अर्जित करैत अछि तऽ ई तऽ सरकारके एक बहुत बढ़िऑं पहल होइत अछि ने कि रोजगार ककरो देखियौ रोजगार सबके नहि मिलैत अछि आ रोजगार जब नहि मिलबाक अछि तब ओ स्थितिमे ओ जे छै लोग आब की करैत अछि तऽ ओ जे छै सरकार द्वारा लोन दऽ कऽ समृद्ध करऽके एक भरसक प्रयास सरकार द्वारा छै आओर हम एकरा बहुत अच्छा जे छै प्रयास मानैत अछि की अपना आपमे छोटो छोट रोजगार लघु रोजगार किसान अपन आब जेना किसान देखियौ पशुपालन कऽ कए दूध ओ दूध से बनल अपन जे छै उत्पादके बेच कए आ जे सुधा केन्द्र ई तरहके केन्द्र अमूल केन्द्र कतेक खुलि गेल अपन अगल बगलमे जतऽ की किसान जे छै पशुपालन कऽ कए अपन दूध ओतय जे छै बेच कऽ आओर अपन एक काफी बढ़िऑं आय अर्जित करैके भरसक प्रयास करैत अछि तऽ ई तऽ काफी बढ़िऑं सरकारके पहल अछि आओर ई देखियौ एकरा सऽ कतेक जे छै लोग आगे जे बेरोजगार लोग रहै जे किसान रहै जे छोट उद्योग उद्यमी रहै अपन उद्योगके फैलबैमे कतेक मदद मिललै आओर एकरा सऽ कतेक लोकके जीवनमे देखियौ की कतबाक लोकके जीवनमे जे छै कतबाक परिवर्तन भेलै कतबाके लाइफ जीबैके जे छै जिन्दगी जीबैके एक जे स्तर कतेक उठेलक यए एकरा एक अच्छा आओर बहुत ही अच्छा कहल जाइत